जों अदालगुरि गामियाव इसोर आफा बोराइ बाथौ मन्दिर दङो बियाव आर'ज गाबो बिखो आर'ज गाबनाया मागो बैसागो बे आरो अम्ब'बासिफोराव आर'ज गाबो बेयाव मेथाइ सावराइ जेननायाव जागाय जेननायाव बे जागाय जेननाय मेथाइखोनो आं मोजां खोनायो बा मोजां मोनो बियाव आरो गासै रायजो राजायानो आर'ज गाबनो थाङोनालाय बे आलारि बाथि सावनायाव बि आलारि बाथियाव माबानायाव आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबनायाव गासैबो आर'ज गाबो नालाय बि आर'ज गाब जे मा जागायजेननाय मेथाइखोनो मोजां खोनायो आरो मोजां मोनो आङो इनिफ्राय बेयाव आरो दामनाय देनायथ' थाखायोआनो माबानानै इ आरो माबा आलारि बाथि सावनायाव मा मा माबा नांगौ सब बिफोरखो गोसो गोरबोआवनो फैनानै गोसो गोरबोनिजोंनो आर'ज गाबो गासैखोबो दामनाय देनाय सब माबा जोबबोयो इदि होननानै आं दा बुंबाय जायो जाया इखो मोन्थिया आं माबायावथ' इदिहाय थांनोबो मोनानालाय आङो थेवब्लाबो थाङो आर' इदि माबा सावनाय समा मोनफैब्लाथाय थाङो बिदि माबानानै गोसोआव थाया मोजाङै माबानानै थेवब्लाबो दामनाय देनाय इफोरखो खोनाब्ला मोदोम दुङो थांनो गोसो जायो उसुबिदानि थाखैबो थाजायो इदिहाय दामनाय देनायखो खोनाब्ला आरो गोसोआबो मोदोम दुंलाय लाङो मोसानो मुसुरनोथ' जों इफोराव थांखायोआनो दा आर' मा बायदिखो मा होननानै गोसो होनानै थांजाया मोजांहाय दा न'फोरखोबो गारनानै थांनो हाया इदिहाय आलारि बाथि सावनायनिखो जों न'आवबो सावो बिदि आफा बोराइ बाथौनि नामखोनो लानानै फोजोङो बिदियैनो जिब्लाबो होनो आर' इयाव सावब्लाबो सावगासे न'आव सावब्लाबो सावगासे थेवब्लाबो रायजो थांनायसिम मोजां जायो आरो इदि होननानै गामिनिनो बाथौ गुबै जाखाबायजेला बेवनो थांखायो आरो जों बिदि होननानै जासिगोन